हल्लो नमस्ते डौक्टर साहब डौक्टर बाबू लल से मेरी बात हो रही है सर पहचाना राधिका हाँ जेनेरल ट्रीट्मेन्ट आप से बहुत दिनों से चल रहा है पहले भी मैं आई थी तो आप ने मुझे एनिमिया बताया था और कमज़ोरी बताई थी तो मैंने आपकी जब तक दवाइयाँ खाई तब तक तो मैं ठीक रही हूँ पर कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर चली गई थी इंदौर एक महीने के लिए तो मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं एक महीने से मैंने दवाई नहीं ली है तो फिर से मुझे ऐसा लग रहा है थकावट बहुत महसूस होती है सिर दर्द होता है ऐसे चक्कर चक्कर से आते हैं कुछ भी काम करने से पहले मैं थक जाती हूँ बहुत मुझे थकावट महसूस होती है तो अब सर बताएंगे अब मैं क्या करूँ

वो मेडिसिन ख़त्म हो चूकी है हाँ अभी तो मैं भोपाल में हूँ नहीं सर अभी तो नहीं आ पाऊँगी अभी मेरी ज़्यादा तबियत ख़राब मतलब हमारे घर में कोई है नहीं तो मैं गाड़ी भी नहीं चला पाऊँगी और औटो वग़ैरह भी नहीं ले पाऊँगी कल मैं अपने भैया के साथ आती हूँ अप बता दीजिए कितने बजे तक आ जाऊँ अच्छा जी सर आप पक्का दस बजे तक मिल जाएंगे ना जी जी सर थैंक यू सर मैं आ जाऊँगी जी थैंक यू